एकटा स्टॉप किनलिऐ बाजारमे ओकरा पर तऽ खाना बड सुन्दर बनै छै गैस तैस भरावैके झंझट नहि छै ओकरामे आरामसँ ओकरा मिट्टीके तेल डालउ आरामसँ ओकरामे खाना बनाबु मिट्टी तेल डालले जाउ खाना बनबै लए जाउ बहुत बढ़िआँ छै ओकर हमरा जे एक्सपेरिएंस ओकर रहलै बहुत ही बढ़िआँ रहलै मतलब खाना बनाना आसान भए जाइत छै ओकरामे कम खर्चमे ओकरबाद जादा ओतए जादा हमर पर्यावरणके भी दूषित नहि कए रहल छै तऽ बढ़िआँ लागलै हमरा ओ जे किनलिऐ तऽ बाँकि धन्यवाद